नमस्ते हाँ बुलाई थी वह बेल्डिंग करके का था ना

हाँ तो वह बेल्डिंग कराना है दरवाज़ा कराना है खिड़की करवाना है और खटिया भी करवाना है वेल्डिंग और चार कमरे हैं खिड़की हुई दो तीन तो खिड़की रहेगी हाँ वही हाँ वही ना छोटा वाला रहेगा क्योंकि चार कमरे रहेंगे तो वही एक आध खिड़की पड़ेगी तो चार ही रहेगी ना हाँ दरवाज़ा भी है बेल्डिंग कराने का और काँच बीज भी है मतलब वह आने का खटिया भी बेल्डिंग कराने का है

और कुर कुर्सी भी है कुर्सी मेज़ भी है बनवाने का हाँ हाँ सब लोहे का रहेगा बेल्डिंग मारने का है हाँ पैसा कितना लेती हो कितना है आपका हाँ और मेज़ का कितना लेती हो आप हाँ और खिड़की उड़की का

हाँ हाँ तो कुछ

आपका पूरा बजट कितना होगा कुछ कम नहीं करें कुछ कम नहीं करेंगे क्या कुछ कम नहीं करेंगे क्या

चलो ठीक है यही सब करने का है खिड़की दरवाज़ा मेज़ खटिया यही सब है बेल्डिंग करने का